हम तऽ उमर खतम भेलै बूढ़ पड़लहुँ हमर आब कोन काम होतै आब तऽ पुतहुसभ काम करै छै हमसभ बैठल समय काटै छियै तऽ आब बैठलामे स्वेटर बिनलहुँ टोपी बिनलहुँ मोजा बिनलहुँ इएहसभ काम हमर भेल आ जे काम भेल से भेल आ नहि भेल तऽ पुतहुसभ कयलक उमर तऽ हमर बहुत जादे ने होय गेलै तऽ ओहि लए कऽ बैठल किछो किछो करैत रहलहुँ बादमे सभके कहलहुँ देखहो आब ठीक भेलहु कि नहि भेलहु तऽ कहलक हँ ठीक हइ इएहसभ काम हमर छै आब हमरा उमर बेसी भए गेलाके बाद आब पिछलावला सभ नहि ने होइ छै सभपर सभ पहिले खूब काम होइत रहय आब नहि ओतेक होइ छै इएहसभ हमर काम छिकै स्वीटर बिननाइ मोजा बिननाइ टोपी बिननाइ इएहसभ काम कयलहुँ तनि मनि पुतहुसभ कयलक आब हमर उमर खतम भए गेलै तऽ आब हमरासँ कोनो काम ओतेक नहि होइ छै तऽ जएह भेल सएह कयलहुँ भगवानके पूजा कयलहुँ इएहसभ हमर काम छिकै हमर काम आब उमर मुताबिक खतम भए गेलै उमर जादे भेलापर सभके सुझनाइ भी घटि जाइ छै ओतेक याद नहि रहै छै बहुत दिक्कत होइ छै कोनो चीज खराबो होय सकै छै समय सभके एक रङ्ग सभदिन नहि ने रहै छै सभचीज करि कऽ अन्तिममे सभचीज लोक भुलि जाइ छै उएहसभ समय खतम हमर भेलै तऽ आब सभ चीजके बुनाइ सिलाइ पढ़ाइ सभकिछु कयलियै सभकिछु कए कऽ काम आब खतम कए आब नहि होइ छै कामे आब नहि होइ छै ओतेक बिनाइयो नहि सुझतै कम तऽ कम्मे ने होतै सभ बुनाइ कटाइ सिलाइसभ होलै आब बुनाइ कम होइ छै लेकिन अभियो उतना काम थोड़ा थोड़ा कयलहुँ बैठलमे मोन नहि लागल किछो किछो करैत रहलहुँ वइसे जकरा जतेक ओरियाइ छै करिते रहै छै सभ कामसभ कऽ सभदिन थोड़े होइ छै सभदिन करतै तब ने आब हमरासँ ओतेक सभकाम नहि होइ छै